सर मुझे फोन लेना है आपसे आपकी शॉप है मोबाइल शॉप तो मुझे वहाँ से सर फोन परचेज़ करना है तो सर कौन कौन सा आपके पास में फोन अवेलेबल है मुझे आप बता सकते हैं अच्छा उसमें से सबसे अच्छी वाला ब्रैंड वाला फोन कौन सा है जो जिसकी बैटरी ज़्यादा बैकअप चले वगैरह या कम कॉस्टली हो पैसे कम लगे ऐसा कुछ हमें आप फोन बता सकते हैं जो मेरे बजट में हो सके मैं उसको खरीद सकूँ मेरा बजट टेन थाउजेंड के बीच में है टेन थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड के बीच में है मुझे फोन लेना है और मुझे फोन की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और आप इसके साथ में क्या क्या एस्सेसरीज देंगे वो भी सारा एक बार आप मुझे बता दें कि क्या क्या फोन के साथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी तो फिर मुझे पता रहे एक तो चार्जर होगा अच्छा बिल भी मिलेगा और कवर भी होगा ईयरफोन की एस्सेसरीज है उनके साथ में आप वो ग्लास नहीं लगा हुआ होगा क्या काँच मतलब मोबाइल कवर नहीं मोबाइल के ऊपर जो ग्लास लगा रहता है वो ग्लास नहीं होगा क्या बहुत सारी जो बुक शॉप हैं वो तो दो दो चार्जर देती है तो आपका कुछ ऐसा ऑफर हो तो मुझे बता सकते हैं जैसे दो दो दो चार्जर देते हैं मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया पूछा था आपकी भी शॉप का मैंने पता किया है तो आप भी ऐसा कुछ दो चार्जर वाला सिस्टम अपने यहाँ रहता है क्या दुकान पर अच्छा आप अच्छा दीपावली के आसपास ऐसा ऑफर रहता है तो मेरे को अभी खरीदना चाहिए आपके हिसाब से या बाद में खरीदूँ ऐसा आप कुछ बता सकते हैं ऑफर के टाइम में ज़्यादा ज़्यादा मार्जींन रहता है या अभी खरीद सकते हैं या और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है उसमें अच्छा अच्छा तो मुझे न जैसे वीवो का फोन खरीदना है क्योंकि उसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है फोटो जो हम लेते हैं वीडियो वगैरह वो बहुत अच्छा बनते हैं और जैसा हम फेसबुक पे चलाते हैं तो जो भी रील्स वगैरह बनाते हैं तो वो भी बहुत सही चीज़ें अच्छी बनती है तो मुझे शायद वीवो का ही फोन वीवो के फोन की रेंज कौन कौन सा आपके पास में फोन है और उनकी क्या क्या रेट है थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं अच्छा अच्छा आधार कार्ड लाना पड़ेगा तो ठीक है मैं अपना देखता हूँ आपकी शॉप का एड्रेस पता करके मैं आपकी शॉप पे आता हूँ मैं एक फोन अभी तो मेरा बजट इतना नहीं है तो टेन थाउजेंड तो मैं इंस्टॉलमेंट में ही लूँगा तो इंस्टाॅलमेंट में हो जाएगा न आपके यहाँ पर ठीक है ओके